जय झूलेलाल जी ॿुधायो तव्हां अमित टेलीकॉम सां ॻाल्हायो अमित टेलीकॉम सां त ॻाल्हायो मूंखे हिकु सैमसंग गैलक्सी एस टेन जो अघु ॿुधाए था सघो केतिरे जो ईंदो आहे सिक्सटी फॉर जीबी गैलक्सी एस टेन उन जो मूंखे थोरो एस टेन चोहठि जीबी हांजी छा अघु थींदो हिन जो हाणे ई त ॾाढो घणो आहे तव्हां वटि ईएमआई जो ऑप्शन बि ईंदो आहे अगरि मां केतिरे में मिली वेंदो ऐं छह महीने जी आहे या ॿारहं महीने जी कहिड़ो ऑप्शन सुठो थींदो आहे अच्छा चालीह ताईं त तव्हां ॿुधायो न हेतिरो अघु पोंदो ठीकु आहे पोइ अगरि मां ईएमआई कराईंदमि त हीउ केसि ताईं वेंदो त मां छह महीने जी ईएमआई कराईंदव त

ॿ हज़ार अछा ठीकु आहे तव्हां मूंखे पंहिंजी शॉप जी थोरी डिटेल मोकिले सघंदो त मां अची करे ॾिसी वेंदमि ऐं केसि केतिरी बजे ताईं खुली वेंदी आहे तव्हांजी दुकानु ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे तव्हां मूंखे पंहिंजो एड्रेस एसएमएस करे छॾो पोइ मां अची करे ॾिसी वेंदमि ऐं ईएमआई जो बि तव्हांखे

जी जी जय झूलेलाल धन्यवाद